आङो फिसौ फिसायनि थाखाय इउनिफ्रम गस्ला गुफुर आरो स्कार्ट सुथेनानै सुनानै हरो मेसिन जों आरो फिसौफोरनो गाननो थाखाय गस्ला गुफुर आरो मेसिन जों आरो स्कार्ट सुयो आरो फिसौफोरनोनो सुइथार गस्ला सुना होयो हाफ सुइथार सुयो लाम्बा सुइथार सुयो बेखौ आङो दिजेन गैयाबानो आगर गैयाब्लानो फेन सुनानै थाब थाब सुनानै होयो फिसौफोरनो जेने गस्लाखौ हाफ सुइथार बो सुना होयो फुल सुइथार बो सुना होयो आरो आङो आरो एखनब्ला समाव हाथ मुजा नांगौ होनब्ला हाथ मुजा सुयो आरो हाथ मुजाखौबो सुखांनानै आरो थफि थफ्लाखौबो रोंगौ आरो किन्तु आङो गस्ला सुइथार फोरखौ थाब थाब सुनानै हरो आरो फिसौफोरनो गाननो थाखाय बेखौ आङो फिसौफोरनो आरो फिसौफ्रा गाननो लुबैयोना आरो गोजांनायाव सुइथार नङाब्लाथ' थानो हाया हाफ सुइथार सुना होयो फुल सुइथार सुना होयो हाथ मुजा सुना होयो आखय मुजा सुनानै होयो आं फिसौफोरनो गानथों होननानै गोजांनायाव आङो रोंनाय हिसाबै दाना हाफ सुइथारा थाबसिन हायो आरो फुल सुइथारा थाब हाया आखायावनो गोबाव लायो हाफ सुइथारबा थाब सुनानै हरनो हायो आङो बिदिनो हरबाय थायो फिसौफोरनो गाननाय जोमनायफोरखौ बाव थुनसै नामा थाय